خاندان کی خواتین جو ہے ماہی گیری میں وہ کھانا وغیرہ بناتی ہیں اور وہ وغیرہ فراہم کرتی ہیں لے جا کے وقت پہ کھانا مل جائے اور جو ماہی مچھلی مارنے والے ہوتے ہیں وہ بچارے تو بیٹھے رہتے ہیں وہاں تو ان کو ظاہر سی بات ہے وہ دوپہر تک بیٹھے رہیں گے تو اسے صبح یہاں سے گھر سے چلتے ہیں تو ناشتے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو خواتین جو ہے ان کے جو مارنے کی مارنے کے کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں وہ تیار کر کے وہاں پہ رکھ دیتی ہیں تاکہ بآسانی جو ہے وہاں پہ لا کے تاکہ آسانی سے لے کر جا سکیں اور وہاں پہنچنے کے بعد خواتین ادھر کھانا وغیرہ بناتی ہیں پھر بنا کے وہاں ان کو پہنچاتی ہیں تاکہ وہ کھانا کھا لیں وقت پہ اور ایک بات یہ کہ خاتون مچھلی میں سمندر پکڑنے نہیں سمندر میں مچھلیاں پکڑتی نہیں اس لیے کہ مچھلیاں جو ہوتی ہیں چھوٹی سی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ سمندر میں بہت زندی ہوتی ہیں تو بہت طاقتور ہوتی ہیں آپ کبھی اس کے سرے کو پکڑ کے اپنے چہرے کے پاس لائیں تو پونچھ اس جور سے مارے گی کہ آپ کو ہلا دے گی سناٹا کر دے تو بہت طاقت ہوتا ہے مچھلیوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دے رکھی ہے اور سب سے بڑا جانور اللہ تعالیٰ نے سمندر میں جو چھوڑا ہے وہ مچھلیوں کو ہی چھوڑا ہے دنیا میں تو نا ظاہر سی بات ہے چھوٹی چیز چھوٹی مچھلیوں میں بھی بہت طاقت ہوتی ہے اور اس کے لیے جو ہے نا بازو میں وہ طاقت زور ہونا چاہیے اور زور کے ساتھ ہمت بھی ہونا چاہیے کہ ہمت نہیں ہارے آدمی لیکن عورتوں میں جو ہے نا تھوڑی سی اس کے مقابلے میں مرد کے مقابلے میں جو ہے طاقت ہو بھی تو تھوڑی سی ہمت جو ہے کم ہوتی ہے وہ بازو میں وہ طاقت نہیں رہتی جو مچھلی میں ہے اور مشغولیات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں عورتوں کو کھانا وغیرہ بنانے میں مصروف رہتی ہیں تو بیچاری وہ نہیں جا پاتیں مچھلیاں پکڑنے اور اور جب مرد ہے ہی تو مرد ظاہر سی بات ہے مرد مار کے لائے گا عورتیں گھر میں ان کے لیے بنا دے گی دونوں کے الگ الگ کام قدرت نے بانٹ رکھے ہیں کہ بھئی مرد باہر کے کام کر لے اور عورت گھر کے کام کر لے ظاہر سی بات ہے قدرت نے دونوں کے کام تقسیم کر رکھے ہیں اسی وجہ سے بھی وہ نہیں جاتیں کہ کام ان کا جو ہے وہی کریں بس ان پہ بلا وجہ زور نہیں ڈالا جائے